आं हागोन आं हागोन आं खिन्थानिसै आंनि जिउनि जारिमिनआ आंनि बोराइआ फिसाफोरखौ लानानै सोरांनाय लोगो लोगो उन्दुदोंमोन आं बेखौ माइ गायनो होननानै रायज्लाय होनलाय गालांबाय आं आमफ्राय बिफाया आथिं लेंग्रानालाय बिरि सोबो बिरि सोबनो बिफाया नालेंखर हाननो थिन्दोंमोन आरो हराव अखा हादों हराव अखा हानानै सानाव हायाखै फुङाव बेवहाय फंबाइया मालायफोरनिफ्राय गुनाजों थार बोनानै लाबोनानै फरायनो न' गब्लं फलंनानै सोदों आरो सोनानै बेजों लेखा फरायो फंबाइया आमफ्राय दाना फिसा उन्दैखौ बानानै दान्दाखौ लायबाय बे दान्दाया गुनायाव नांनानै जदों आरो आमफ्राय बिबथैफोरनाव थांनानै कारेना फुल ना हाफ बेखौ नायहैबाय फुराथारनो कारेना फुराखौनो मा साननानै फिसाखौ एंनानै दोननानै जरायखो साफा आखाइ थाइनैबो फानफ्रब जोबनानै बिखायाव बोख्रबनानै आखाइखौ खामग्लाब जोबनानै आंनि बोराइआ एसेयावनो थैदों गैया गथ'फ्रा आं बोरै खांबोखो खस्थ'यै मालायनाव दाउज्ला गेसेरैनि सिगां माइ खामला सौनानै जाहो बोबाय आं बिदा फंबाय सानैखौबो दर फांथे फांथे गालांनानै माइ खामला सौनानै जाहैयै जाहैयै जानानै दा फिसाफोरखौ बिया बारि खालामनानै होबाय आं हिनजाव सानै हौवा सानै आरो आंना फिसाफ्रा